गुजरात जा फ़सुलु हाणे गुजरात जे फ़सुलुनि जे बारे में ॻाल्हाइजे त गुजरात में पाणी ॾाढो आहे थांओ पाणी आहे हिते नर्मदा डेम आहे जेको इंडिया जे सभिनी डेमनि में ख़ासि ॻणियो वेंदो आहे मुख्य ॻणोयो वेंदो आहे हुते पाणी ॾाढो आहे ऐं पाणी जो संग्रह बि उते आहे जेको पाणी महाराष्ट्र मां बरसाति मां अॻियां हली करे जेको महाराष्ट्र मां अॻियां हली जेको गुजरात में अचे थो गुजरात में हिते अची करे जमा थिए थो ऐं जमा थियण खां पोइ उहो खेती जे लाए नहरुनि रस्ते अंग्रेजी में केनल जेखे चऊं उन्हनि नहरुनि रस्ते खेतियुनि में पहुचायो वञे थो इन करे गुजरात जी खेती ॾाढी सुठी आहे हिते चांवरनि जी खेती ॾाढी सुठी आहे चांवरनि खें हुअं ई पाणी ॾाढो खपंदो आहे उनखां पोइ कणिक जी कणिक जी बि खेती ॾाढी सुठी आहे हिते जुअर जी खेती ॾाढी सुठी आहे हित कमंद जी उहा बि खेती ॾाढी सुठी आहे हिते कपह जी जेके उहे जुअर जा या जेके ॿिज जेके जीअं फाटंदा आहिनि हिते सीउ ॾाढो पवंदो आहे त उहे जेके ॿिज फाटंदा आहिनि जंहिंमां कपह निकिरंदी आहे उहे कपह जी खेती ॾाढी सुठी आहे हिते मकाई जी जेखे असां सिंधीअ में संघ चवंदा आहियूं भई संघ संघु खाओ उहो जेके संघ आहिनि हुनजी बि खेती ॾाढी सुठी आहे ऐं पशु जी जेके असां ॻाल्हि ॻणियूं त हिते मुर्गियूं जेके थींदियूं आहिनि मुर्गी मुर्गी चऊं या मुर्गियूं चऊं उनन जी पालना जी बि हिते ॾाढी सुठे नमूने खेती थींदी आहे हिन करे गुजरात में च पाणी जो ॾाढो चङो सुठो हिते संग्रह आहे उनजे करे सभु खेतियूं सुठियूं थींदी आहिनि हिन करे गुजरात हिन में सरसब्ज आहे ऐं गुजराती में इनखे लिलोत्री चवंदा आहिनि सभु हंधि सावक ई सावक हूंदी आहे गुजरात में सभु हंधि सावक ई सावक आहे ऐं हिते खेती ॾाढी सुठी थींदी आहे